असांए घरु वॉटर प्युरिफाइअर एक्वागार्ड लॻल आहे जंहिंसा असांखे साफ़ु पाणी मिलंदो आहे पीअण लाइ ऐं रोटी खाइण लाइ ठाहिण लाइ जंहिंजे घरु वॉटर प्युरिफाइअर एक्वागार्ड न हूंदो आहे उहे माण्हू पाणी टहिकाए करे ई यूज़ कंदा आहिनि पीअण लाइ या रोटी ठाहिण लाइ ऐं कोई कोई माण्हू पंहिंजे घर पाणीअ में फिटकी विझी रखंदा आहिनि जंहिंसा मिटी तरे में हली वेंदी आहे ऐं पोइ हुन पाणी खे हूअ यूज़ कंदा आहिनि पीअण लाइ या जंहिं बि कम लाइ हुन खे खपे उहे यूज़ कंदा आहिनि